अन्नानै नोंथाङा अन्नानै नोंथाङा आंनि बे फार्सेल अर्डार खालामनायनि फैसाखौ अन्नानै हरफिनदो आंनो मानोना आं माखासे नखरनि आंखालनि थाखाय आरो रां खावरिनि आंखालनि थाखाय आं बेखौ केन्सेल खालामफिनाय जाबाय जेब्ला आङो उनावहाय फैसा हागोन अब्ला आं अर्डार खालामफिनाय जागोन अन्नानै फ्लिस नों बेखौ केन्सेल खालामनायखौ नों गाज्रि मोन्नो नांला सार नोङो अन्नानै हरफिनदो आरो बे आंनि फैसाजों लोगोसे अर्डार नाम्बार पेमेन्ट सार्टिपिकिट बेफोरखौ नों आंनो हरफिनदो अन्नानै फ्लिस उनावहाय आङो हायोब्ला थाब नेक्स टाइमाव आङो अर्डार खालाफिनो नाजागोन फ्लिस नों बे केन्सेल खालामनायनि थाखाय आंखौ दुखु दामोनसै अन्नानै फैसाखौल' आंनो हरफिदो